अॼुकल्ह जे टाइम में सभिनि खां वधीक विज्ञापन करण जो ज़रियो आहे सोशल मीडिया जीअं की इंस्टाग्राम व्हाटसप फेसबुक टैलिग्राम यूट्यूब ऐं पहिरां ॾाढा एप्स आहिनि जंहिंते एडवर्टाइज़मेंट ॾेखारी वेंदी आहे जीअं असां कोई बि एप अगरि ओपन कयूं था जीअं यूट्यूब अगरि यूट्यूब ते असांखे कोई वीडियो ॾिसणी आहे त हुन वीडियो खां पहिरों असांखे हिकु एड ॾेखारीनि वेंदी आहे जंहिंजे ज़रिए सां असां उहो एप या कोई बि शॉपिंग एप हूंदो या कोई बि कुझु विज्ञापन जंहिंजी हूंदी हुनसां असां उहे एप डॉउनलोड करे सघंदा आहियूं या उहो असांखे ॾेखारींदा आहिनि की इहा एप डाउनलोड कयो त हीअं जाम एप आहिनि जंहिंते असांखे एडवर्टाइज़मेंट ॾेखारी वेंदी आहे ऐं ॿियो ऑफलाइन एडवर्टाइज़मेंट चयो वञे त जाम वॾियूं वॾियूं होल्डिंगूं रस्तनि जे ब्रिज जे मथां स्टेशन जे ॿाहिरी या जीअं ऑटो वारा पंहिंजे ऑटो जे पोयों बैनर लॻाईंदा आहिनि ऐं एडवर्टाइज़मेंट कंदा आहिनि ॾाढा व्यापारी ईअं कंदा आहिनि फेसबुक वग़ैरह ते व्हाटसप स्टेटस ते फोटो विझी करे पंहिंजी एडवर्टाइज़मेंट हिननि शयुनि जी ऐं शयूं के न आहिनि त अॼुकल्ह ऑनलाइन विज्ञापन जाम वधी वियो आहे ऐं ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लैटफोर्म्स ते सैलिंग वग़ैरह बि वधी वई आहे